आं मैगं थाइगं गायनो मोजां मोनो मानो होमब्ला बेजों लोगोसे फिथाइ सामथाइनि दंफां ओरै खान्थाल थाइजौ नारेंखल बेफोरखौ गायो बेफोरखौ गायनो मोजां मोननायनि जाहोना जाबाय आङो नारेंखलफोरा न'आव थायोब्ला फाननोबो मोनो जानोबो मोनो आरो लोगोसे फुजाफोरबो होनायाव मोजां सुबिदा जायो फिथाइ सामथाइ थालिर नारें खमला आनारस बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइखौ आं मोजां मोनो गायनानै मानो होमब्ला आनारसफोरखौ दैज्लां बोथोराव जानायाव बहुद मोजां जोंहा खब मोजां जायो बिनि थाखायनो गायनाय जायो आङो आरो दा थाइजौ खान्थालखौथ' जोङो मेसें माबावहा दैज्लां बोथोराव मोनोनालाय गरम बोथोरफोराव जानो खाजि जालाबायनो मोजां जायो थाइजौ आरो थालिरफोरखौबो जोङो न'आव थाखानाय थायोब्ला जे फाननोबो आरो जेखि जाया खामानियाव बाहायनो हायो जों मोजां मोनजायो बिनि थाखायनो मोजां मोनो आं बे थालिर नारेंखल गय खान्थालफोरबायदि दंफांफोरखौ आरो मैगं थाइगंखौबो आङो गोबाव थायो बे लाइ लाफा मेसेङाव आरो दैज्लांनियाव खुमब्रा जोगोनार बेफोरबायदि गोबां मैगं थाइगं गायो आङो बेफोरखौ खुमब्रा जोगोनारखौथ' जोङो मेसें बोथोरनि बा दैज्लां बोथोरनि मैगंनालाय बेखौ जानो मोजां जेनोबा खामानि दामानि मावनानै होयोब्ला गुसुथार आराम जानायाव मोजां जायो ओंखायनो गायो आरो बिबारफोरखौ बिदिनो गायलांबाय थायो आङो बिबार बागान बानायो जेरै बिबार थायोब्ला न'खरखौ समायनाबो नुयो आरो गामि खाथि खालानि एसे सोरबाफोर बिफैब्ला बिसोरबो हरनो हायो आरो लोगोसे जोङो फुजाफोर होयोब्ला बे न'निफ्राय खाब्र'बनानैहाय फुजाफोर होनो हायो जों आरो गुबुननोबो हरनो हायो बिबार थिग बेबायदिनो जों मैगं थाइगं गायनाय फिथाइ सामथाइ गायनाय बिबार बागान गायनाय बेफोरबायदि बिबार बागान आं बिबारखौ बांसिन गलाब बिबारखौ मोजां मोनो मानो होमब्ला गलाब बिबारा नुनोबो मोजां समायना नुयो गोमो गोथां गोबां गाबनि दङ बिबाराबो बेफोरबायदि गाबनि बिफांफोरखौ गायनानै आं मोजां मोनो आरो लोगोसेनो जों बेफोर दंफां बिबारफोर गायनानै जोंनि न'खरखौ समायना नुयो सिथ्लाफोराव थायोब्ला सिगाङाव थायोब्ला बागान थायोब्ला लामाफोराव थायोब्ला लामाफोरखौ मोजां समायना नुयोनालाय ओंखायनो बिबारखौ गायनाय जायो आरो बिबार गायनायाव ओंखायनो आङो गोसो होयो बे गलाब बिबारखौ बांसिन गोसो होयो बेफोरनि गेजेराव गोबांथा बिबार थायो फाजाथि बिबारफोरनो जोंना माबानो बे गन्द' मालाथि बिबारबो होनो बायदिसिना गोबां मोजां मोजां गाबनि बिबार गायनांगौबादि गानांगौ आरो बिदि गायै गायैनो जोङो दा समायना खालामो न'खरखौबो लोगोसे जाय मानसिफोर नुबोलाबो समायना नुयोनालाय ओंखायनो गायनाय जायो बिबारखो बिबार गायनाय सायावहा आङो बे गोबां मोजां मोनग्रा मोनखायो बिनिखायनो बिबारखौ गायो आरो बे फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगङावथ' बेफोरखौ न'आव जाखानांगौखाय लाइ लाफाफोरखौ जों मेसेङावबो गायो आरो दा दैज्लाङाव मैथा गोजा मैथा गोखा बेफोरबायदि होनो जोंना बेफोर मैगंफोरखौ गायनो मोजां मोनो आरो आङो बेखिनि गायगासिनो गायो बोसोरफ्रोमबो बिदिनो गायलांबाय थायो आरो बारिफोरावहा न'खरनि बागानाव आं बेखिनि मैगं मैगं थाइगं गायनाय बिबार गायनाय मोजां मोननायनि जाहोनखो आं बेखिनियावनो बुंनाय जाबाय आरो बेखिनियानोसै